हमरा गामक स्कूलमे शौचालयोके बेबस्था छै पानि पिबाक लेल छै बेबस्था खानाके लेल छै तकर बाद जाकऽ ब्रेंच छै टेबुल छै मास्टरोसब जे छथिन बहुत बढ़िआँसँ पढ़ाबै छथिन किताबो सब दै छै बहुत नीक बेबस्था छै खानो पिनोमे बहुत नीकसँ बनबै छै दू तीन टा खाना बनबाक लेल राखने छै बहुत पवित्रसँ खाना बनाबै छै सप्लाइवला पानी आबै छै पिएबाकके लेल बच्चासभके लिए गरम लगतै ताहि दुआरे लाइन लगेने छै पंखो सब देने छै बच्चा सभके थारी राखने छै ओहिमे खाइलए दै छै अपना सँ धोइलए नहि दै छै वएह सब धोइ छै चारि टा पाँच टा जे छै काज करबाक लेल स्कूलमे देल छै बच्चा सभके जहन पानि पिए के होइ छै कहै छै तऽ पाइनो आनिकऽ दै छै